ابھی جو چیزیں خبروں میں دکھائی جاتی ہیں وہ سرا سر اور بالکل سریح ہی جھوٹ ہوتی ہیں ان میں کوئی سچ ہوتا ہی نہیں اس کے اس بات کا اندازہ اس طور سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ملک ہندوستان کے نیوز اینکر ہیں ان کی خبروں کو بیرون ملک میں وہاں کے نیوز اینکروں نے سنا تو ہنس رہے تھے اور ہنستے ہنستے وہ نیوز روم میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ کیا یہ نیوز بنا رہے ہیں یا لطیفہ پیش کر رہے ہیں تو بیرون ملک جو دیگر پڑھے لکھے ممالک ہیں وہاں پہ ہمارے ملک کے نیوز اینکروں کی یہ شبیہ بن ہوئی ہوئی ہے کہ یہاں کے اینکروں کو لطیفہ گو سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کی نیوز ہوتی ہے بالکل جعلی ہوتی ہے اور تحقیق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس میں سب چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں کا جو میڈیا ہوتی ہے وہ رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی بنا دیتا ہے جو صاف پانی ہوتا ہے اس کو گدلا اور گدلے پانی کو صاف کر دیتی ہے تو بالکل جو ہے الگ ہی یہاں کی میڈیا کا لیول ہے تو اس میں کوئی سچ نہیں ہوتا ہے اور ایک کیا آئے دن خبریں ملی ہوتی ہیں جب ہمیں لطیفہ سننے کا من کرتا ہے تو بجائے ہم کسی لطیفہ گو کے یہاں جانے کے ہم نیوز اینکر جو گود میڈیا ان کو کھول لیتے ہیں تو یہاں ان کی ہر خبر جھوٹی ہی ہوتی ہے ایک نہیں بہت ساری مل سکتی ہیں اور جو اس کا معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے کیونہ جو یہاں کی ملی جلی آبادی ہیں ان کے درمیان نفرت بڑھ رہی ہیں دل پھٹ رہے ہیں اور آپس میں بغض حصد اور دشمنی کے جذبات پنپ رہے ہیں